खाना बनबै के लिए बेटी के सिखाब सिखेलिए सिखाए हम जो सबसे पहले आलू काटो आलू काटकर और इसके बाद फूल गोभी काटो गोभी काटकर गरम पानी डालकर उसको हल्का गरम पानी में धोकर टमाटर काटो प्याज काटो इसके बाद धनिया मिरचाई जीरा मरीच तब गरम मसाला सब डालकर मिक्सर में पीसकर इसके बाद पहले आलू गोभी को भूँजकर हटा लो इसके बाद आलू को भूँजो आलू भूँजकर इसके बाद सब एकसाथ तेल देकर फोरन देकर पचफोरना देकर इसके बाद सबको भूँजकर और मसाला भी सब देकर भूँज भाँजकर अच्छा से तो आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बन गई मटर सब देकर